मातयेची आयदनां ही ही आमच्या जिवाक सगळ्यान बरी किद्याक म्हटल्या तितून अशें कांयत तशें हें नासता तितून जेवण जेता तें थंड आसता पूण आज कालची पिडी तेंकां मातयेची आयदनाचे मात सुद्दां कांय खबर ना किद्या कांय म्हल्यार तेंका आजकाल स्टील एल्युमिनीयम नॉन स्टीक असले सगळे आवडटा किद्याक म्हटल्या ते सगळे तेंकां चकचकीत दिसता मातयेची आयदनां म्हटल्या एक तेंकां मामोलीशे हे माती ते आमी जेवप अशें तेंका दिसता पूण तें कितके जेवण जिवाक बरें हें तेंकां खबर ना मातयेची आयदनां आमकां खूब कितें कितें दितात मातयेच्या आयदनांतले जेवण इतके टेस्टी आसता की तें जेवपाक खूब बरें लागता आनी मातेच्या हांड्यान उदक भरून दवरता तें उदक इतके थंड आसता की पिवपाक कितके बरें लागता गोड गोड लागता म्हणून लोक त्या उदक चडशे फ्रिजांतल्या उदका पेक्ष परस ते चडूत बरें लागता त्या उदकाक इतकी टेस्ट आसता की तें अमृत पिल्या सारके जाता मातयेन कांयत कॅमिकल नासता म्हणून तें आपल्या जिवाक सुद्दां बरें आसता पूण आजकालच्या लोकांक तें खंय खबर आसा प्लास्टिकाच्या आयदनान जेतली प्लास्टिकांतले उदक पितली सगळे प्लास्टीक प्लास्टीक करून आजकाल तें आमच्या जिवाक खूब हानिकारक आसा तें तेंकां कांय कळना प्लास्टिकान चड अशे कॅमिकल्स यूज जाता पूण तें आमकां बरें न्हू हे काय तेंकां समजना तेंका दिसता मातयेची आयदनां म्हटल्यार एक हे कशें तें आनी आतां कोण यूज करतलो अशें तेंकां दिसता माती ही सदांच बरी ती आमची मातृभुमी आनी सुतार काम हे सुद्दां बरें सुतार कामाक तरेतरेची कामां करपाक मेळटा दाराचे डिजायन खिडक्यो आलमारी कबट खूब कितें कितें करतात सुतारकाम हे एक व्हडलो वेवसायीत आसा तो ती लोक आपले कलेक खूब म्हत्व दितात कित्याक म्हळ्यार तेंका ती कला खूब आवडटा ते आपल्या कलेक भरपूर म्हत्व दितात आनी लोकांक सुद्दां तें आवडटा आज काल सुतार कामाक सुद्दां तितकें म्हत्व ना अशें म्हाका दिसता किद्याक काय म्हटल्यार आजकाल फायबर ग्लास सगळे लोकांक असले आवडपा लागला तेका लागून लाकडाक सुद्दां तितको म्हत्व ना लोकांक आजकाल लाकडाच्यो किदेंत आवडना किद्याक म्हणून कांय करना पूण लांकडाचे डिजायन इतके बरें दिसता करीत जाल्यार तें तेंकां कांय खबर ना पूण आज कालचे लोकांक प्लायवूडाचे हे फायबर ग्लास एल्युमिनियम सगळे असलेत आवडटा चकचकीत दिसपा जाय तसले जाय तेंकां म्हणून आज कालचे सुतार सुद्दां चड अशें काम करता ते म्हाका दिसना सुतारकाम चड अशें घरांत सुतार आजकाल चड चड अशें घरांत आसात पयली सुतार कामाक कितके म्हत्व आसले तेंकां एक दीस थार मेळनासलो ते चडान चड बिजी आसताले घराक लोक पयली नळे घालताले रिपी वाशे नळे हे ते घालपाक तेंका सुता गरज आसताली आज काल पत्रे येयल्या आनी ती एंगला बसून लोक तेंकां सुद्दां आजकाल सुतार नाका जाल्या फुडें आनीक लोक कितें करतले देव जाणा सुतार सुताराक सुद्दां आज काल तितके म्हत्व ना अशें म्हाका दिसता